हमरा सभके क्षेत्रमे जेछै ने गेमके मामलामे हमरा जे बचपनसँ एकसँ हमरा सनि जे यहाँ खेलै छेलियै तऽ हमरा सनि कबड्डी खेलै छेलियै तऽ बच्चामे जे कबड्डी खेलै छलियै गुल्हा कबड्डी होइ छलै आओर एक होइ छलै डाढ़ बला कबड्डी ओ भी खेलै छेलियै तऽ बहुत कबड्डी खेललो छेलियै लेकिन जब पढ़ै लागलियै पढ़ला पढ़ैके टाइममे हमरा सनि प्राथमिक स्कूलमे कबड्डी खेल लियै कबड्डीमे भी हमरा सनि जितलियै आ जितै छेलियै ओकरा बाद जेछै तऽ जब मिडिल इसकुलमे एलियै तऽ यहाँ पर हमरा सनि दौड़के हमरा सभ इसकुलके दुआरा दौड़के जेछै के जे ओ योजना छलै कि फर्स्ट प्राइज सेकेण्ड प्राइज थर्ड प्राइज के सभ जितते ओकरामे भी हमरा सनि भाग लेलो रहि जेकरामे कि ई दौड़के हमरा सनि करब जेछै प्राथमिक इसकुलसँ मिडिल इसकुलसँ लएके हमरा जिला स्तर पर भी दौड़ करलो छी आओर जे हमरारि कहै अइसा प्राइज भी जितलो छी दौड़मे आ बादमे हमरारिके तऽ ई नया जेनरेशनमे यहाँ पर तऽ कुछ आदमी क्रिकेट आबि गेले है तऽ क्रिकेटो लोक खेलै आब हमरा सनि तऽ क्रिकेटके चाहत ने छलै हमरारिके कबड्डी आओर जादातर खेललो छियै आओर जादातर दौड़ भी करै छि अभी भी सुबह करैके अछि कि सुबह उठलहुॅं तऽ कमसँ कम खेत एक किलोमीटर दूर पड़ै छै तऽ घुमिते फिरते पहुँचि जाइ छियै तऽ एकरामे भी होइ छै कि सेहत भी बढ़ियाँ रहै छै तऽ गेमके कि सेहत भी बढ़िऑं रहै छै आओर हमरा सनिके आओर जे स्वास्थ्यके प्रति जागरूक रहै छियै कि आओर गेम